हम पढाइ जादा नहि करले छियै हम बहुत कम पढाइ करले छियै हम काम काज ही जादा करय छियै जैसे कपड़ा सियै छियै फ्रॉक सी लै लए साड़ी सभमे कढ़ाइ कर देली एहि सब काम करय छियै एक दिनमे चारि गो पाँच गो ब्लाउज सी लेै लए एक ठो फ्रॉक सी ले लऽ साड़ीमे फॉल्स लगा दे लऽ यहि सब काम करे लऽ ओकरबाद खाना वाना घरमे पकावय लए यहि सब सब काम करे लए करय लए इएहो सबसँ आदमी सबके लड़की सबके औरत सबके आवाहै तऽ सी देलै ब्लाउज डिजाइन डिजाइनके डिजाइन डिजाइनके फ्रॉक सी देलै डिजाइन डिजाइनके फ्रॉक सी देलै घरमे बच्चा सबके साथ समय बिता दे लऽ यहि सब काज करय लऽ सिलाइ उलाइ करय लए बुनाइयो कऽ ले लऽ बुनि कऽ उसमे भी स्वेटर व्येटर बुनिके बेच दे लऽ बेचेले देय है स्वेटर बुने लऽ तऽ बुनि दे लऽ स्वेटर बुनिके बेच दे लऽ ओकरोमे मुनाफा है